میں نے ایک بار اپنے اسکول میں ڈانس میں حصہ لیا اور مجھے بہت اچھا لگا مجھے ڈانس کافی اچھا لگتا تھا اور اس لیے میں نے ڈانس میں حصہ لیا ڈانس کرنے سے شریر بھی فٹ رہتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا میں نے یہ پرفام کیا اور مجھے انعام بھی ملا تھا اور میں نے چار یا پانچ سال کی عمر میں ڈانس کرنا سیکھا تھا اور آج میں بہت اچھا ڈانس کر لیتی ہوں اور میں رکس پر بھی ڈانس کر لیتی ہوں میں نے اور میری دوست نے بھی ڈانس میں حصہ لیا اور اسے بھی کافی اچھا لگا اور ہم دونوں کو انعام بھی ملا تھا اور کافی اچھا لگا ہم دونوں کو یہ ڈانس کر کر اور ہمارا ڈانس سب کو بہت اچھا لگا